नमस्ते नमस्ते मैडम बोलिए जी जी जी जी मैडम बोलिए हम प्रधानाचार्य ही बोल रहे हैं बाबू इंटर उमा शंकर इंटर कॉलेज के जी मैडम ये हमें बता सकते हैं कि आपका जो पर्स छूटा है वो कौन से रूम नंबर कितने में छूटा हुआ है ये हमें बता देंगे तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो उन्हें हम भेज के जो है आपके पर्स के विषय में जानकारी भी लेंगे और अगर पर्स के छूटा रहेगा तो हम कर्मचारियों को भेज के उसका ये जो हैं पता लगा सकेंगे जी कमरा नंबर तीन में तो वो पॉकेट आपका था या और किसी का था जो कमरा नंबर तीन में पर्स छूटा हुआ है जी आपका नाम जी मैडम आपका नाम हम जान सकेंगे अच्छा जी जी जी तो कमरा नंबर तीन में आपका नाम जो है संगीता गिरी है आपका जो है पर्स रूम नंबर तीन में छूटा हुआ है तो ठीक है हम अपने कर्मचारियों को भेज के जो है आपका पर्स पता लगा ले रहें अगर आपका पर्स छूटा हुआ है वहाँ पे है तो हमारे कर्मचारियों द्वारा पता चल जाएगा तो हम आपके इस नंबर पे कॉल करके आप आपको बता देंगे और जी जी जी हम अपने सी सी टी वी कैमरे से चेक करवा ले रहे हैं हमारी कर्मचारियों को हम बोल दे रहे हैं वो चेक करके बता देंगे तो मैडम हम ये जानना चाहते हैं आपसे जो आपका पॉकेट छूटा है पर्स जो छूटा है रूम नंबर तीन में बता रही हैं तो उस पर्स में आपका जो है कि कुछ पैसा वैसा भी था और कुछ डॉकोमेंट वगैरह था

तो मैडम हम जान सकेंगे कितने पैसे आपके पर्स में छूटे हुए है और क्या डॉकोमेंट है आप बता सकेंगी हमें अच्छा पेपर देने वाला आई डी काड जी जी जी जी ठीक है मैडम मतलब तो पैसे जो है तीन हजार रुपए भी है आपके पर्स में और जो है कि आपका आई डी कार्ड में जो है आधार कार्ड और आपका इग्जाम देने वाला जो है वो ये आई डी भी छूटा हुआ है उसी पर्स में तो ठीक है हम अपने कर्मचारी को बो बोल करके सी सी टी वी कैमरे से चेक करवा ले रहें और हम अपने कर्मचारियों को भेज के रूम नंबर तीन में जो है कर्मचारी को भेज के भी दिखवा ले रहे हैं अगर मिल जाता है तो हम आपके इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे और आपकी सहायता जरूर से जरूर कर सकेंगे

जी जी हम बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी जी जी जी जी जरूर ठीक है नमस्ते